ہندوستان کی تفریحی صنعت میں گذشتہ چند برسوں میں بہت ترقی دیکھی گئی ہے فلم صنعتت ٹیلی ویژن اور ویب سیریز کی ترقی نے مخصوص طور پر جوان نسل کو متاثر کیا ہے علاقائی فلموں کی ترقی بالی ووڈ اور ساؤتھ انڈین سنیما کی مقامی اور بین الاقوامی تشہیر میں اضافہ کیا ہے علاوہ ازیں ہندوستان میں اسپورٹس فوڈ موسیقی اور فن وغیرہ کی بھی بہترین ترقی دیکھی گئی ہے ملک میں تفریح کے کچھ مقبول شکلیں چھوٹے شہروں میں فلمی ملاقاتیں ریاستوں کے ساحلوں پر سمندری سیر موسیقی کینسرٹس فورٹ فیسٹولز اور مقامی فن و فنکاروں کی تقریبات شامل ہیں لوگ سفر کے دوران ترقی یافتہ شہروں میں تاریخی عمارتوں متنوع طبعی مناظر اور ریاستی خصوصیات کا مزہ لیتے ہیں ہندوستانی لوگ مختلف قسم کے تفریحی مواد استعمال کرتے ہیں جیسے کہ فلمیں ٹیلی وی شوز میوزک سوشل میڈیا ویب سیریز بچے اور نوجوان خصوصاً ٹی وی اور انٹرنیٹ پر موجود تفریحی مواد استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں